मैं बचपन में अपने पिता के साथ तारे देख गई हम दूसरे स्थान पर जाते थे जहाँ रोशनी का प्रदूषण कम था और घंटों तक आकाश को देखते थे पिता ने हमें विभिन्न नक्षत्रों और भूगों के बारे में भी बताया और ब्रह्मांड की विशालता से प्रेरित महसूस किया हम अपने अपने मतलब दोस्तों के साथ जाते थे और जैसे समुद्र में तट वहाँ पर समुद्र तट में मतलब कि मगर समुद्र तट की जगह पर वही कैप पर आकाश में चमकती हुई सितारें देखना भी एक अलग ही मज़ा होता है यहाँ मुझे कहीं कठिन जैसे तैमुलन लोग कठिन दिनों में अकेल तारे देखते हैं वह थके हुए और तनाव वश रहते हैं लेकिन जब उन्होंने वह आकाश को देखते हैं तो उन्हें शांति और सुकून महसूस होता है उन्हें एहसास होता है कि वह ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं और उन्हें समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो जितनी कि उन्हें लगती है तारे देखना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है जो हमें प्रेरित शांति अनुभव महसूस करवा करा सकता है हम यहाँ हमारे ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोच रहे हैं और जीवन की सुंदरता की सहारना करने में का अवसर देता होगा कई लोग परिवार के साथ इस हरजान गर्मियों में तारे देखने के लिए कैंपिंग जाते हैं वह आग के चारों ओर बैठते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं और फ़िर वह आकाश को देख के सिता रो की प्रशंसा करते हैं और कई लोग भी दोस्तों के साथ कॉलेज में तारे देखने के लिए एक साथ जाते हैं वह तक लेटे रहते हैं वहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं इसी तरह तारे देखना एक ऐसा अनुभव है जो सभी उम्र के लोग के लिए यादगार हो सकता है यह हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और ब्रह्मांड की सुंदरता की सराहना करने का अवसर देता है